हैलो गुड मार्निंग मैम गुड मार्निंग केह् हाल ऐ अ'ऊं बी ठीक हां जी हां जी सनाओ मैडम केह् गल्ल ऐ हां अवा मैडम पेपर आने आह्ले अगले म्हीने सलेबस होएआ कम्पलीट नेईं बच्चें दा किन्ना रौंह्दा मिगी सनाओ ते किन्ने चिर ओह् ते मिगी पता अवा एह् सनाओ हां किन्ना थोआढ़ा किन्ना बचे दा किन्ने टैमे च होई जाह्ग कोई म्हीना इक होई जाह्ग हां ते म्हीने इक होई जाना फ्ही कोई पंज टू दस दिन टैस्टें बी लोड़दे हैनी हां कोई गल्ल नी अ'ऊं डेटशीट बना ते बना दी ही होएआ बच्चें दा सलेबस चलो ठीक ऐ ठीक ऐ हां फ्ही मिकी सनाएओ तुस इत्थे गै अ'ऊं थोह्ड़ी थोह्ड़ी में त्यारी करूड़गा खरी हां ठीक ऐ होर सनाओ होर कोई अच्छा फिफ्थ ते सैवंथ दा रौंह्दा नी हां कोई गल्ल नी पेपर ते फ्ही सारें दे कन्नै गै लाने ते फ्ही डेटशीट थोह्ड़े पेपर थोह्ड़े अग्गे करूने आं नी हां कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी तुस कराओ अराम कन्नै हां कोई नी कोई नी समझा ना समझा ना कोई गल्ल नी तुस कराओ अराम कन्नै ते पेपर अग्गे करूने आं कोई तुस टेंशन निं लैएओ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ